یوں تو دلّی یوں تو دلّی میں گھنی آبادی ہے اور یہاں پر ایک ہی گھر میں بہت سارے لوگ رہتے ہیں اس لیے ان کے پاس اپنا آنگن یا باغ نہیں ہے لیکن سرکار دوارا بنائے بنائے ہوئے کچھ پارکس ہیں جس میں کچھ لوگ جاتے ہیں اور اس میں پرندوں کے لیے کٹوری میں پانی اور اناج وغیرہ رکھتے ہیں اور ان کے لیے وہاں پر کچھ گھونسلے وغیرہ بھی اور بنائے گئے ہیں ساتھ ہی میری بالکنی میں بھی میں نے ایک اسٹینڈ لگایا ہوا ہے جس میں کٹورے میں پانی اور اناج رکھتا ہوں ساتھ ہی میری بالکنی کے پاس وہ روشن دان میں ایک کبوتر نے اپنا گھونسلہ بنایا ہوا ہے اور میں اس چیز کا دھیان رکھتا ہوں کہ اس کو جو ہے سمے پہ پانی اور چاول کے دانے وغیرہ ملتے رہیں